औ औ आयु दिनैसो आमफ्राय मारै जाखो गायनायफ्रा जोबजोब्बाय नामा

दामफ्राबो बाराबाय आमफ्राय दाबो जोबाखैना ए सप्तासे लाबावनो हागौना है जोंनाबो बिदिनो सप्तासे सप्तानैसो दंबावो औ आमफ्राय नोंथाङा मा माइ गायखो बेनो एसे गायबायना बेनो मोजां मोजाङालाय है गैया दासो दस बिघा हादों दंबावो आरो खावसेयानो

ए होमबा दंबावोना आमफाय नोंहा खामला मोनदों ए ओइ बिदिनोसै दामबो बाराय जोब्बायना औ अ ओमफाय ओमफाय नोंथाङा नोंथाङा माइ गायनायफ्राव माबा हासारफोर होदों नामा बेखौल' होदों ना गैया बेखौल' बे औ बे न'नि हासारा औ न'नि हासार औ औ ए नोंथांना दैफ्रा माबादि माइ गायनायाव ए दा दा दा एसे मोजां ना औ औ मोजां बिदियानो औ दे नोंथां होमबा दा बेलासियाव जोंनाव फैब्रब दसे औ औ औ दे दे होमबा दोनथ'दो